बर' रावा बर' रावा जोंनि गेजेराव जोबोद सोमोनांथाव बर' रावानो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार बियो आइट शेडिउलाव हाबनाय हिसाबै बर' रावा गुबुन हादरावबो रायलायहैनो हानाय जायो आरो बे बर' रावजोंनो जोङो बायदिसिना अफिसियेल खामानियावबो बाहायनो हानाय गोहो मोनबाय बेनि थाखायनो जोङो दा बर' रावखौ गोनांथार होननानै साननानै लायो बर' रावानो जों बर' मानसिनि थाखाय जोबोद गोनांथार राव बेखायनो बे बर' रावा जेब्लाबो थांनानै थाबाय थाथों जोंनि थाखाय बर' रावखौनो जों नांथारगौ जों बर' राव गैयाबा जों संसाराव जेबो जानाय नङा आरो जेबो लाभ जानाय नङा बेनि थाखायनो जोङो बेनि थाखायनो जोंनो बर' रावखौ नांथारगौ